یار ہم نے مووی میراتھون کا پلان تو بنا لیا ہے لیکن ابھی تک یہ تھی طے نہیں کر پائے کہ پہلی فلم کون سی ہو احمد کو ایکشن فلمیں پسند ہیں زینب کو رومانٹک اور علی کو صرف کامیڈی اچھی لگتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ شروعات کسی ایسی فلم سے ہو جو سب کو تھوڑا بہت پسند آئے تاکہ اچھا موڈ بنا رہے اور سب انجوائے کر سکیں میرے میری خواہش ہے کہ کوئی دلکش اور دلچسپ فلم ہو جس میں تھوڑا سا ایکشن تھوڑی کامیڈی اور کچھ جذبات بھی ہوں تم کیا مشورہ دو گے کوئی ایسی فلم سجیسٹ کرو جو سب کو پسند آ سکے اور ہم اچھے موڈ میں میراتھون شروع کر سکیں